ہیلو ہیلو جی بھائی جان میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہزاد بھی کہ مجھے ایک تھائی مساج کروانی تھی اپنی ہاں جی بھائی جان تو اس میں مطلب کتنے روپے کا خرچہ ورچہ آ جائے گا اور کیا ٹائمنگ ہوگی بھائی جان مجھے صرف ہاف باڈی کروانی ہے چلیے بھائی جان یہ تو آپ نے بہت ٹھیک صحیح چیز بولی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان کہ اس میں مطلب کچھ مطلب ڈسکاؤنٹ وغیرہ تھوڑا پیسوں میں مول بھاؤ نہیں ہوسکتا ہے کیا بالکل بھائی جان بالکل بالکل بالکل بھائی جان بالکل بالکل بالکل بھائی جان ہوں ہوں اچھا اچھا تو ویسے بھائی جان مجھے بتائیں کہ جو تھائی مساج ہوگی اس میں آپ کیسی فیسیلیٹیز مطلب کیسے کیسے کریں گے مطلب کیسے ہوگا کیسے کیسے پروڈکٹ آپ کے یوز کریں گے آپ جی جی جی بہت جی جی

تو یہ بات ہے بھائی جان تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں پورے ایک گھنٹے کے لگیں گے یا پھر اس میں تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوجائے گا جی بھائی جان تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے بعد کچھ ایکسٹرا وغیرہ کچھ کرتے ہیں تو مطلب کچھ ایکسٹرا سروس وغیرہ بالکل بھائی جان تو مطلب آپ جیسے اچھا تو مطلب جیسے کچھ ایکسٹرا کریں گے تو اس میں ایکسٹرا فیس لگے گی چلیے چلیے ٹھیک ہے تو بھائی جان میں اٹینڈ کرتا ہوں پھر کل ہی آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم بھائی جان